गुबुन हादराव थांनो खाबु मोनोब्ला भुटान हादराव थांगोन आरो मानो बुङोब्ला नुहरनायाव बिसोरनि हाजो हालाखौ बुहुद समायना नुहरो गोसोआव थांनो हांखुर जायो थांनो मोनब्ला बिसोरनि थानाय जानाय बारहावा बेखौ माबायदि नायनो लुबैयो आरो गोसो जायो बिदिनो बिसोरनियावनो जायगा लायै जायगा बेरायनो लुबैयो थानानै गिदिङै गिदिङै नायथिंनो दाउ बायदिनो लुगैयो बिसोरनि कालचार माबायदि सोलियो बिसोरजों गोरोबफानानै थानो लुगैयो दा बिदिनो थांनो खाबुफोर मोनबोला थांनानै बेरायहैनो सानो आरो गोसोआ